आमच्यो सगळ्यो शाळा सरकाराच्या अनुदानान चलता आनी थंय प्रवेश घेवपाची प्रक्रिया सामकी सोंपी आसा सुरवातेक पयलेक जेन्ना भुरगो वता तेन्ना ताजो जन्मदाखलो आनी आवयबापायचें कोणाचें तरी आधार कार्ड जर आसत तर ताका प्रवेश मेळटा आनीक पयली ती चवथी जायना फुडें तो जेन्ना हायस्कुलांत वता तेन्ना चवथेचें ताजें शाळा सोडिल्लो दाखलो ताका लिवींग सरटीफिकेट म्हणटात लिवींग सर्टिफिकेट आनीक ताजे पेरेंन्साचे आधार कार्ड दिलें की ताका पांचवेक प्रवेश मेळटा पांचवेक प्रवेशाक फी व्हडली आसना सादारण एक धा वीस रुपया तांचे प्रवेश शुल्क आसता तितलें किंवा ऑलमोस्ट तें जर कोणाक परवडना जाल्यार ते शाळा माफ करतात आनी शाळे तर्फेच ते भरलें वता